मैं चाहती हूँ मेरा भाई अपनी पूरी पढ़ाई करे जहाँ तक वो चाहता है और पढ़ाई के बाद वो अपना अच्छा फ्यूचर भी बनाये और इसके लिए मैं उसे बहुत स्पॉट भी करती हूँ घर वाले भी बहुत स्पॉट करते है उसको पूरा माहौल भी देते है पढ़ाई के लिए और इसके अलावा उसकी जो भी रुचि है जो भी उसकी पसंद है उसके लिए भी उसको डांस का शौक है तो हम उसके लिए भी उसको स्पॉट करते है उसने डांस क्लास भी जॉइन कर रखी है तो ये हम मैं मेरी फैमिली यही चाहते हैं कि भई वो पढ़ाई भी बहुत करे और जिस लेवल पर भी अपनी पढ़ाई करे उसमें अपना अच्छा फ्यूचर भी बनाए